हैलो तू नंबर दिक्खियै निं मिलाया ते कोई कम्म दी गल्ल करो यरो कम्म दी गल्ल करो कल्ल बी तुंदे घर गे हे ते तुसें पिच्छली बारी बी रक्खी ही केह्दे ते तुस ते लोकें घर सोआद गिज्झे दे ते अपने घर रक्खो ना तुस गंद पाई ओड़ने तुस निं गंद रक्खो तुस केह् करी सकदे ओ अस गरीब आं तुसें थोह्ड़ा घट्ट करना पौना ओके ठीक ऐ ठीक ऐ